आङो आगोलाव जोंहा मोसौआनो सयथासो दंमोन थेवबो जोङो हाल गंनै हालेवदोंमोनबो बेनिफ्राय ओजोंहाय मालायनि हा लायो न'नि हायाथ' खम इसेल' बेनिफ्रायथ' जोंनि मालायनि आदि थिखा लायोमोन बेखौनो मावोमोन बेनिफ्राय इग्दम मालायनि हा लानानै ओजों हासारबो होस्लाबनो हाया ओजों आरो दैया रानना होयो ओजों दैबो गैया बेयाव गोबाव जानानै माइ मोननायफोरा माइ माबानाया उन जायो गायनायफोराष बेबायदिहायनो थेवबो एंगाराखै आरो बिदि मावबायानो थादोंमोन दिनै इसे गाबोन इसेबाबो खेथि मावदोंमोन मालायनि हायावनो न'नि हाया इसेल'मोन बेबायदिखायनो जोङो बिदिनो माबा न'खरखौ खुदोंमोन जोङो जों सोरनिबा आदि लानाय सोरनिबा थिखा लानाय बेबायदि हा माइ सुना हरनांगौ बेफोर माने न'आव इसेल' थालाङो आदि राननायबादिहाय सोलिदोंमोन बेबायदिनो जों जाबाय दंमोन बे दाथ' मावनोबो हायाखै आङो दा मा खालामबावगोन नै दा ओरैनो लुखुब लाखाब ओरैनो न'नि माबा खामानि मावनानैसो दङ आङो ओरैनो माइ गायनायावबो बिराद प्रब्लेम एगदम दै रानना होयो नांनाय समाव बे दैखौबो मोना बेयावनो गोबाव जायोमोन बेबायदिनो दै नेनायाव नेनायावनो माइ गायनायाबो उन जायोमोन बेबायदि फैसा गैयिनिनोथ' बे माबा माबि ट्रेक्ट'र माबा लागायनोबो हाया ओजों मोसौआबो हास्लाबला बिदि जायो न'नि गोजानो लोगो नांना माइखौबो गायोमोन आरो जोंहा सावरि जालायोमोन सावरि ओरैनो